آٹھ ہزار دو سو اکیاسی پندرہ ہزار سات سو باون پانچ ہزار چھ سو پچپن آٹھ ہزار نو سو اٹھاون پچیس ہزار دو سو پچپن